जय झूलेलाल जी अं मां भैया मुंहिंजी गाॾी ख़राबु थी वेई आहे त तव्हांजे गैराज जो नालो सत्यम आहे जी भैया मुंहिंजी न गाॾी कार ख़राबु थी वेई आहे त तव्हां छा कोई माण्हू मोकिले सघंदव मुंहिंजी गाॾी खणी वञे जी मुंहिंजी भैया मुंहिंजी गाॾी न अ गणपती मंदर ऐं पालमपुर फाटो आहे हिते ख़राबु थी वेई आहे त तव्हां भली पंहिंजे माण्हुनि खे मोकिलियो मां उते बीठी ई आहियां हा जी मुंहिंजी गाॾीअ जो नंबर अथव जी जे झीरो फाए अं झीरो फाए अं डबल थ्री झीरो एट मुंहिंजी गाॾीअ खे ॿ साल थिया आहिनि नईं गाॾी आहे ऐं ॾिसो अची करे त तव्हांखे वधीक समुझ में अची वेंदुव न हलंदे हलंदे बिहजी वेई आहे हलंदे हलंदे बिहजी वेई आहे जी जी जी जी हा तव्हां मूंखे ॿुधाइजो जेको बि ख़र्चो थिए त मूंखे ॿुधाइजो त मां पेमेंंट बि करे छॾियांव ॾिसिजो माना मुंहिंजी गाॾीअ जो इंशोरंस बि निकितलु ई आहे मुंहिंजी गाॾी सुज़ुकी आहे मुंहिंजी गाॾी सुज़ुकी आहे सुज़ुकी हूं जी जी मुंहिंजे नाले सां ई आहे गाॾी उनमें सभु मुंहिंजा सभु उहे काग़ज़ उनमें गाॾीअ में ई आहिनि त तव्हां भली आसानी सां हुनमें ॾिसी सघंदव सभु काग़ज़ आहिनि ॿ हज़ार चोॾहां जो मोडल अथव पर पर ॿ साल पहिरियां हा जी हा जय झूलेलाल